हा असां जी सिंधी सिंधियत ऐं सिंधी हिकु दम नज़रि ईंदी आहे असां जे उथण वेहण में ॻाल्हाइण सां चवंदा आहिनि त सिंधी सवनि में पधरा सिंधी माण्हू किथे बि बीठो हुजे त हिकु दमु ख़बर पवंदी त इहो सिंधी आहे केतरी बि जात वारा माण्हू बीठा हुजनि सिंधिनि जो रहणु सहणु ॻाल्हाइणु ॿोल्हाइणु उथणु वीहणु हिकु दमु अलहदो आहे उन जे उन खे ॾिसण सां ई ख़बर पवंदी आहे त इहो सिंधी आहे ऐं असां सिंधी आहियूं ऐ हिक दमु पधरा हूंदा आहियूं किथे बि सवनि माण्हुनि जे विच में बिठा हुजूं त असां जी हिक अलॻि पहिचान हूंदी आहे त असां सिन्धी आहियूं